پردھان منتری نریندر مودی گرہ منتری امت شاہ رکچھا منتری راج ناتھ سنگھ مکھیہ منتری نیتیش کمار مکیش امبانی گوتم اڈانی کرکٹر وراٹ کوہلی ابھینیتا شاہ رخ خان سلمان خان